हए ले हेलो हँ अयलै तऽ हमरासबके घरमे झगड़ो लड़ाइ मारि पीट भए जाइ छै तैयोपर कोनो सुनबाइ नहि होइ छै पुलिसो लङ्ग जाइ छियै ने तऽ नहि सुनै छै जे पैसा दै छै ओकरे सुनै छै ओहि दिन छलियै ने हमरा आरके जेहेन छै गाम घर रहए की घरोमे जे भए जाइ छै ने झगड़ा ओकरो ओहने होइ छै कोनो कारबाइ नहि होइ छै जे पैसा दै छै ओकरे भए जाइ छै कोइ छैहे ने एहि लए कए हमरा आरके बहुत परेशानी होइ छै बहुत दिक्कत होइ रहल छै एहिसबके समाधान करै खातिर अहाँ किछु करै लए अहाँ आरके सुबिधा हमरा आरके दियौ जे हमहु किछु कैरि सकी हमरा आरके हमरा आरके किछु कैरि सकी जैसे किछु कैरि नहि सकै छी हमरा आरके इहाँके माहौल बहुत अथी छै बढ़िऑं नहि छै इहाँक माहौल बहुत सुबिधा नहि छै हमरा आरके किछोके नहि सुबिधा छै इहाँपर जे हमरा आरके किछु कैरि सकियै किछु करै छै पाबि सकियै इहए लएके हमरा आरके किछु नहि होइ रहल छै कुछो होइ नै रहल छै हमराआरकए कुछ काम नै होइ रहल छै